औ हेलौ माबा खबरमोन

बिदिनो खामानिया बेखायनो मानसिखौलाय नांगौ ओमफ्राय दाम फसायैनि थाखायनो रावबो मावफैनो नागिरा आंहाबो दामखौ बारा बुरजा होनो हाया ओंखायनो एसे खम सम बेटनफोरखौ बिदिनो बार' थेर'सो होग्रोनो हागोन बार' तेर' हाजारसो औ जानाय थानाय फ्रिजोब गासिबो फ्रि होजोबगोन आङो ओमफ्राय बेथ'ना एखस्रा फ्रिजोब गासिबो होजोबगोन आङो जानाय थानाय गासिबो ओमफ्राय मावनायफोरखौ मोजाङैल' मावलांदो ओमफ्राय बेट'ना बिदिनो फनद्रफोर बिदि होजागोन बेटनखौ मानो खमद्रायबावनो बाल बिदिनो मावखायो बयबो नों थाबाबो थानो मोनबाय जोंनावनो बे माबायावनो दखानयावनो जानायाबो फ्रि मोनो हा न'आव थांबाबो औ जानाय लोंनाय फ्रि हर सान फ्रि होजोबगोन आङो गासिखौबो जायखिजाया बिजिनेसआल' मोजाङै जालांथों नंबाय आङो मावफैदो बाल फन्द्र मोननानैलाय माथो नांबावगौ आरो एखस्रा ओरैनो फुजा देवलफ्राव होबावगोन ना आङो औ दे गोसोखांनानै फैदो होनबालाय माबानानै फैदो दे टाइम लानानै फैदो दे दोनथ'सै औ